मैं हिन्दी माध्यम का छात्र रहा हूँ इसलिए मेरी हिन्दी विषय में गहरी रुचि रही है बचपन में ही कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे मुझे बहुत पसंद थे जिनमें से कुछ हैं जैसे अंधे के हाथ में बटेर इसका अर्थ होता अयोग्य असमर्थ को बड़ा लाभ मिलता है और हैं कुछ जैसे अंधे कि लाठी मतलब कि अंधे का एक मात्र सहारा होना अंधेरे नगरी चौपट राजा मतलब निवम व्यवस्ता अयोग्य रहती है शून्य रहती है प्रशासन की कुछ ऐसी और लोकोक्तियाँ हैं जो मुझे मुहावरे हैं जो मुझे बहुत ही पसंदीदा रहे हैं लेकिन अक्सर हमारी आम बोलचाल की भाषा में यह बोली जाती हैं लेकिन नई जनरेसन के बच्चों को उस के बारे में पता नहीं है जिस कारण वह इन को सुनकर असहज पड़ जाते हैं अक्सर वा इनके अर्थ खोजते रहते हैं लेकिन उन को सही माध्यम नहीं मिल पता है